मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्यौहार एवं कार्यक्रम निम्न प्रकार के हैं जैसे कि होली दीपावली मकर संक्रांति रक्षा बंधन और भी ऐसे निम्न प्रकार के त्यौहार हैं जो कि हमारे हिन्दू धर्म में आप को देखने को मिल जाएंगे और आप को सुनने को भी मिलेंगे और जेट विविध परंपराओं और समुदाय को निम्न प्रकार से भी दर्शाते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दीपावली के समय में यहाँ पर निम्न प्रकार से यहाँ पर पूजा कराई जाती है धनतेरस के दिन यानी दीपाबली के दो दिन पहले धनतेरस आता है तो धनतेरस के दिन इनका मानना है कि यदि आप इस दिन आप कुछ अच्छा ख़रीदते हैं यानी कि कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो आप के लिए शुभ होती है और इस दिन आप को कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदें लेकिन फिर भी एक अच्छा शुभ दिन माना जाता है सामान ख़रीदने के लिए और होली में सभी को रंगों के साथ खेला जाता है रक्षा बंधन में भाई बहन को राखी बाँधती है एक रक्षा सूत्र बाँधती है उसकी रक्षा के लिए और मकर संक्रांति मकर संक्रांति में ऐसा है कि नए नए मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं ताकि घर में वह अपने लिए और दूसरों की ख़ुशी के लिए बना सकें और इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती हैं